जेकॾहिं असां वटि समय घटि हूंदो आहे असांखे पंहिंजे कार्यालय वञिणो आहे ऑफिस वञिणो आहे ऐं सामान बि घर में कोन आहिनि या ज़ाइफूं घर में कोन आहिनि असांखे पाण समय जे कमीअ जे करे या सामान घटि जे करे कुझु व्यवस्था करणी आहे त असां ढॿल सां आमलेट बि खाई सघंदा आहियूं ढॿल सां मखण खाई सघंदा आहियूं कॾहिं कॾहिं माखी ऐं ढॿल बि असां खाईंदा आहियूं उन खां सवाइ ढॿल जा ॿिया व्यंजन बि ठाहे सघंदा आहियूं या मैगी मैगी त अॼुकल्ह ॾाढो जल्दी ठई थी वञे ऐं ॿार बि उन खे पसंदि कनि था समय जी क जेकॾैं कमी आ ऐं ॿिया सामान बि घर में घटि आहिनि त असां मैगी ठाहे करे उन यो उपयोग बि करे सघूं था अहिड़ी तरह सां समय जी कमी ऐं सामान जी कमीअ जो असां रस्तो कढी सघूं था पिया